उदालगुरि जिल्लायाव खुंजानाय गिबि हारियारि फोरबो आरो खुंथाइफ्रा मा होनोब्ला जोङो बुंनो हायो बर' हारि हिसाबै बर' हारिमुवारि हिसाबै जोंहा गोबां फोरबोफोर दङ बैफोर फोरबो आरो ओनसोलनि हारिमुवारि हादोर हादोरनि गेजेराव जोङो साफ्रोम सुबुंफ्रा दोहोरोङारि आरो हारिमुवारि बिथिंखौ लानानै जोङो गोबां रंजाथायारि फालियो फालिनाय खान्थिफोर दङ बैफोर खान्थिफ्रानो जादों रंजालि बैसागु मागो फोरबो बेफोर बायदियाव बर'फ्रा गोबां बेबायदिनो फालिबोबाय थादों आरो फोरबोफोरनि गोनांथिया मा मा होनोब्ला जोंनि समाज आरो गामियारि ओनसोलफ्राव फोरबोनि गोनांथि दं आरो फोरबो आरो बे मुलाम्फा बेफोरनो जादों जोंनि समाज आरो जोंनि हारियारि सुबुं खान्थिफ्रा खौसेथि आरो खौसेथि लामाजों दावगालांनो हायो

जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां आफाद आरो गोबां बिदिनो खुंथायारि आफादफोर थायो बैफोर आफादजों ज' ज'यै रंजायै मोसायै बेबायदिनो फालियो फोरबोफोरखौ खुंथाइफ्राव खुंथाइफ्राव नोंथांमोनहा मा मा खालामो होन्नानै बुङोब्ला जोङो खुंथायाव खुंजानाय जे सावरायनाय सावरायलायनाय बिबुंथि आरो बेफोर बेफोरबायदि हाबाफारि लायो आरो बेवहाय खुंथाइनि हाबाफारिफ्राव रंजानाय मोसानाय मेथाइ खन्नाय दामनाय देनाय हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय जायो हारिमुवारि दिन्थिफुंनायाव जोंनि हारिमुवारि मोसागिरि खनगिरि बिथांमोना रंजायै मोसायै बेबायदिनो दैदेनलाङो दोरोङारि ओनसोलारि हारिमुवारि हादोरनि गेजेराव सुबुंफ्रा मोनसे दोरोङारि खान्थिजों मोनसे मोनसे खौसेथि आरो थासारिखौ लानानै मोनसे बेबायदि रंजानायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ मोजाङै मोजां मोनसे रंजाथि आरो रंजानाय गोसोजों मोनसे गोजोन आरो खौसेथिखौ लानानै मानसिया रंजानो हायो आरो रंजानो थाखाय मानसिफ्रा बेबायदिनो मोजां खाबु लानो हयो जोङो हारिमु बुङोब्ला जोङो उदालगुरि खुंजानाय मोनसे हारिमु हायो जोंनि हारिमुवानो जादों जोंनि गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय जोंनि गासै फारफ्रोम बिथिङावबो हारिमुवा जौगानांगौब्ला जोङो गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय साफ्रोम्बो मोनसे जोङो जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनोब्ला जोङो सम सम बेबायदिनो हारिमुवारि मोनसे जिल्ला जिल्ला प्राइमारि बेफोरबायदि थासारियाव जोङो खुंनो गोनां जायो आरो बेफोरखौ खुंनानैनो जोंनि हारिमु आरो दोरोङारि ओनसोलारि हारिमुवारि हादोर गेजेराव जोङो मोनसे थासारियाव जों मोजां मोनसे थासारि लाबोनो हायो जोङो उदालगुरि जिल्लायाव जोंनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय मोनसे फोरबो फालि फोरबोफोर थायो आरो बे फोरबोफोरानो जादों जोंनि बैसागु फोरबो मागो फोरबो बेफोरबायदि फोरबोफ्राव गाजा गोमजायै बेबायदिनो जिल्ला जिल्ला आनस'लिक प्राइमारि बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दोरोङारि ओनसोलारि हारिमुवारि हादोरनि गेजेराव जोङो मोनसे गोजौ थासारि गोजौ लेबेलाव जोङो दावगानो थाखाय बे थासारिखौ फोजौलांनो जोङो दैदेनलांनो खाबु मोनो साफ्रोम रायजो राजा आरो साफ्रोम बिथांमोननिसिम दा खुंथाइफ्राव नोंथांमोनहा मा खालामो दा खुंथाइफ्राव जोङो मा खालामोब्ला जोङो मोजां आरो बे मोजांनि मोजां होन्नानै जोङो सानो बे खुंथाइ फालियोब्ला जोङो खुंथायाव जोङो साफ्रोम आरो फंबाइ बिनानाव गासै बिथांमोन बिथिङाव लानानै जोङो बिथांमोनखौ दावगाखां होनाय मोनसे थासारियाव लाबोनो हायो खुंथाइफ्राव नोंथांमोनहा मा मा खालामो होनोब्ला बेफोरनो